हमारे क्षेत्र में वर्ष भर में मौसम के अनुसार मौसम के हिसाब से कई प्रकार की फ़सलें उगाई जाती है जो कि है बारिश के मौसम में बाजरा और तिल कि फ़सल उगाई जाती है और हमारे यहाँ पे सर्दियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर में गेहूँ और सरसों की फ़सल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और चना की भी फ़सल उगाई जाती है इसलिए वहाँ पे उन फ़सलों को उगाने के लिए यही मौसम सबसे उपयुक्त रहता है और इसी मौसम में वो फ़सलें हम उगा सकते हैं और तभी हमें अच्छी उपप उपज मिलती है उनकी